जय झूलेलाल मां तव्हां खां कपिड़ो वरितो हुयो जोके का सुठो कोन निकलियो ऐं उन जो साइज़ में बि जामु वॾी प्रॉब्लम आहे ऐं इहो पहिरियों दफ़ो न थियो आहे मूं सां गॾु तव्हां मुंहिंजे प्रॉब्लम सम्झो ऐं मूंखे इहो कपिड़ो वापसि खणी छॾियो ऐं मुंहिंजा रिफंड बि मुझे मोकिलियो छा त इहो सेम कपिड़ो मूंखे ॿाहिरि सुठे नमूने थो मिले ऐं उनजी क्वालिटी में बि जामु वधीक फ़र्क़ु आहे ऐं उन साइज़ बि सुठी थी मिले जेका मूंखे खपे ऐं तव्हां मूंखे ॿुधायो त मूंखे रिफंड कॾहिं कंदो तव्हां पंद्राहं ॾींहं न खणिजो महिरबानी करे छो त मुंहिंजे मुंहिंजे लाइ प्रॉब्लम थी वेंदी ऐं पंद्राहं ॾींहं उहा बि न लॻंदा इन मां पहिरियों बि वरितो आहे रिफंड हिकु ॾींहुं या हिकु ॿ ॾींहं में ज्यादा में ज्यादा हिकु ॿ ॾींहं में वापसि करे छॾंदा आहियो तव्हां ईअं न कयो ऐं मूंखे ॿुधायो तव्हां कीअं मोकिलींदा तव्हां मूंखे वॉलेट ते मोकिलींदा या तव्हां मूंखे सिधो बैंक ट्रांस्फर कंदा या मूंखे हाणे ॿुधाए छॾो छा वा छा त मां जामु परेशान थी वियो आहियां तव्हां खां ऐं इहो मूंखे ॿुधायो हाणे ई ॿुधायो मां जामु न वेट करे सघंदो आहियां ऐं मूंखे तव्हां हाणे ई ॿुधाए छॾियो